जोङो गेलेमु रादाब आरो बादायलायनाय जानायखौ माब्रै खबर मोनो जोङो गेलेमु बादायलायनायखौ ससियेल मेडिया एबा टि भि एबा निउस एबा बबेबा बबेबा वेबसाइटजों मोननाय जायो आरो बे वेबसाइटआ वाट्सआप फेसबुक बेफोराव एबा स्टरि एबा स्टेटास दोननायाव जों मोननाय जायो